हलो गुड मानिंग सर बोलिए सर बोलिए यू मीन लोकल फेस्टिवल्स के में देखिए सर यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं लोकल फेस्टिवल बहुत सारे मनाए जाते हैं तो आप क्या टाइम ड्यूरेशन में फेस्टिवल के बारे में जानना चाहेंगे देखिए अभी जैसे मैं बात करूँ अभी प्रेज़ेंट की तो देखिए अभी आपको नवरात्रि और फे़स्टिवल कार्य में यहाँ पर मिलेगा देखने को यह आपके चैत्र महीने की नवरात्रि होती है इसमें आपका बढ़िया फे़स्टिवल रहता है तो आप इसमें देखिए यह छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो कई जगह पर गरबा वगैरह के प्रोग्राम भी होते हैं गरबा तो क्लासिक यह गरबा क्या है क्लासिकल एक डांस फॉर्मेट है गुजरात का तो यहाँ एम पी में भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है तो आप तो सर इंजॉय कर सकते हो उसको कोई दिक्कत नहीं आप बढ़िया फ़ैमिली के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हो देखिए लोकल के तो कई सारे फे़स्टिवल्स हैं जैसे राम नवमी है और इसके बाद छोटे मोटे कई सारे फ़ेस्टिवल्स हैं जैसे दीवाली के बाद दो तीन फ़ेस्टिवल होते हैं छोटे छोटे फिर लोकल फे़स्टिवल जैसे अभी निकला क्या था आपका शिवरात्रि का फेस्टिवल था यहाँ पर तो कई ऐसे छोटे फेस्टिवल हैं या तो बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं

तो आप ऐसा कीजिए आपको कौन सा सेलीब्रेसन सेलिब्रेशन में जाना है या कौन से फ़ंक्शन में आपको इनवॉल्व होना है आप बता दीजिए नवरात्रि का रखना है सर कितने लोगों का रहेगा विज़िट का पाँच छः लोगों का सर तो आपका क्या नाम से मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँ अनुराग के नाम से ठीक है सर ओके सर आपका जो पैकेज रहेगा वह मिनिमम तीन दिन का रहेगा ठीक है सर तो मैं बुक कर देता हूँ ठीक है ओके सर ठीक ओके थैंक यू सर